हलो जय झूलेलाल हा तकलीफ़ में त छाहे बेटा ॾिसो तकलीफ़ त जीवन में संसार में सभिनी खे मिलंदी आहे हलंदी आहे पूजा पाठि पाणि हिनजे करे कराईंदा आहियूं हुनसां पाण खे भॻवान पाण खे शक्ती ॾींदो आहे पाण खे तकलीफ़ूं सहिन करण जूं पाण खे तकलीफ़ूं सहिन करण जूं त शक्ती मिले त पाणि तकलीफ़ खे उनजो मुक़ाबलो करे सघूं बाक़ी जीवन में तकलीफ़ूं कंहिंखे कोन आहिनि नंढियूं वॾियूं तकलीफ़ूं त रोज़ु मिलंदियूं समुझ आहिनि समुझ आहिनि वरी सुठो समय हलंदो आहे वरी कॾहिं न कॾहिं तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि संसार में तकलीफ़ूं त भॻवाननि खे बि मिलियल आहिनि कहिड़ो भॻवानु बाक़ी आहे तकलीफ़ुनि खां अमुक समय अहिड़ो ईंदो आहे जॾहिं तकलीफ़ूं पाण खे ईंदियूं आहिनि समय खां तकलीफ़ूं हली वेंदियूं मिटी वेंदियूं आहिनि वरी तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि उहे त संसार जो चक्कर आहे त पियो हलंदो आहे त हुन में को घबिराइण जो न हूंदो आहे हाणे ॾिठो आहे भॻवानु राम हक़ीक़त में सीता मैया तकलीफ़ूं हुननि बि ॾिठियूं आहिनि हुननि खे चौडहं साल ॾिसो वनवास झेलणु पियो आहे न सीता माता खे बि चौडहं साल सन्यास भोॻिणो पियो भॻवान राम खां हुनजो रावण जे कब्जे में हुनखे रहिणो पियो त उहो तकलीफ़ूं त न हुन जहिड़ियूं त पाणि भोगियूं कान था पाण खे त सामान्य तकलीफ़ूं जीवन जूं अचनि थियूं हलंदो पियो आहे हुन में को हेड़ो घबिराइण जहिड़ो न आहे ऐं तकलीफ़ु छाहे पाण खे खुटी वेंदव समय ईंदो खुटी वेंदव भॻवान जो नालो जपंदा रहो भॻवान झूलेलाल साईंअ जो यादि कंदा रहो हुन खे जपंदा रहो तकलीफ़ूं हुन जूं पाणे मिटी वेंदियूं पाण खे तकलीफ़ूं सहिन करण जो भॻवान साईं पाण खे शक्ती ॾींदो पोइ समय पसार थी वेंदो पाणे कुझु समय हूंदो आहे जेको पंहिंजो हूंदो आहे हेड़ो तकलीफ़ूं भोॻण जो समय पसार थीं वेंदो भॻवान जे सहारे भॻवान जे भरोसे पाणि हुनजो जाप कंदा रहूं तकलीफ़ूं पाणे निकिरी वेंदियूं ऐं समय बि हेणो ॾुख्यो पसार थी वेंदो कोई टेंशन न कयो चिंता न कयो हा उहे तकलीफ़ूं पाणे मिटिजी वेंदियूं मिटाए छॾींदो पाण खे पंहिंजो कम करणु आहे हुनजो जवाबु खणणु आहे हुनखे यादि करणु आहे हुनखे ॾिनल रस्ते ते पाण खे हलिणो आहे तकलीफ़ूं पाणे मिटी वेंदियूं अमुक समय भोॻणो पवंदो आहे पोइ पाण खे भोगवे वठंदासीं भॻवान जो नालो खणंदे खणंदे समय पसार बि कठिन समय जेको आहे उहो बि पसार थी वेंदो आहे हा हा हा हिक थी वेंदो थी वेंदो चिंता ई न कयो कंहिं जात जी चिंता न कयो थोरो समय आहे निकिरी वेंदो आहे पोइ समय ॾाढो सुठो ईंदो चिंता न कयो जय झूलेलाल